हलो हा दादी जय झूलेलाल ॿुधायो हा हा ॿुधायो न छा छा खपेव तव्हांखे

हा ॿियो ॿुधायो ठीकु आहे दादी उहो मां ध्यानु ॾियां थो अॻियां ॿुधायो

बिस्केट हाणे नवां आया अथव पारले जी जा ओट्स जा बिस्केट अथव ऐं हुनते ऑफर अथव हिकु ते हिकु फ्री आहे हा हुनजो वांदो न कयो तव्हां सुठी शइ ई मोकिलंदमि अच्छा ऐं खीचा घणां खपनिव तव्हांखे हा हा ठीकु आहे तेल असां वटि सन फ्लॉवर जो आहे ऐं ग्राऊंडनट जो बि अथव हा हा ठीकु आहे उहो मां सही शइ ई मोकिलंदमि हा ठीकु आहे इहो बि लिखी छॾियो आहे मां ॿियो बि कुझु खपेव नारेलु ठीकु आहे ॿ नारेल हा ॿियो ॿुधायो हा हा बिल मोकिले थी छॾियांव हा हा हलंदो एड्रेस बि तव्हां मोकिले छॾिजो जय झूलेलाल